جی ہیلو سر جی سندیپ بھائی بات کر رہے ہیں جی جی اصل مجھے سر ایک سفر درکار ہے دبئی کا تو اس کے لیے ویکسین کووڈ کی بھی ضرورت پڑے گی جی سرٹیفکیٹ جی جی تو میرا ایک ڈوز تو لگا ہوا ہے جی جی سر جی دوسرا بھی اچھا اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا سر اچھا اوکے سر جی جی اچھا ٹھیک ہے سر جی جی آدھار جی آدھار کاڈ ہے فون نمبر نائن ایٹ فور زیرو ٹرپل ون نائن سکس ایٹ سیون فور سیون اوکے سر جی یہی میرا نمبر ہے جی سر

جی ڈاکومنٹس سارے ہیں میرا آدھار کاڈ پین کاڈ سب کچھ ہے جی سر پہلی والی ویکسین کی فوٹو کاپی فوٹو کاپی جی وہ بھی ہے اصل بھی ہے جی سر اچھا تو سر اس کے لیے اور کیا کیا چیزیں مطلب میں اس اس کے آدھار پہ اترتا ہوں یا نہیں مطلب معیار ہے میرا یا نہیں جی سر اوکے سر جی جی ایٹین ایئرس مطلب اٹھارہ سال سے اوپر کا ہونا چاہیے جی جی جی میری ایج اس وقت لگ بھگ ٹونٹی سکس چھبیس سال جی سر جی میں چھبیس سال کا ہوں سر جی پہلی ویکسین تو میری لگ بھگ ہو گئے ہیں دو سال تک لیکن اس کے بعد مجھے کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تو میں نے دوسری کروائی نہیں لیکن اب کیونکہ مجھے دبئی کے لیے نکلنا ہے سر اور جتنی جلدی ہو جائے کیونکہ مجھے کل ہی نکلنا ہے سر تو میں صبح ان شاء اللہ آپ سے مل لیتا ہوں آپ کروا دیجیے گا اس کا جی سر جی ایمبیسی سے ہی بات کر رہا تھا جی سر جی میں میں صبح ہی پہنچ جاتا ہوں آپ کے پاس اوکے سر ٹھیک میں سارے ڈاکومنٹ لے کے پہنچ جاتا ہوں ان شاء اللہ اوکے سر شکریہ سر تھینک یو اللہ حافظ